हा हैलो जय झूलेलाल हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा टियों ॾींहं टियों ॾींहं हूंदो न परींह थींदो न परींह न हूंदो टियों ॾींहं हूंदो हा टियों ॾींहं हूंदो परींह वञण ॾिसो था अच्छा मना परींह जेका ईंदी आहे न कमिंग वारी हूंदी आहे डे आफ्टर टूमोरो ऐं जेका हूअ हूंदी आहे न टियों ॾींहं हूअ मतिलबु बिफोर मतिलबु हा हा चयो हुकूम अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हुता जे करे ह अच्छा तव्हां तव्हांजो मतिलबु स्टाफ एॾो रिसपोंस न ॾिनो छा अच्छा अने हितां तव्हां फिकर न तव्हां फिकर न कयो तव्हां कुझु सोचो न परेशानु न थियो तव्हां पुलिस मां कंप्लेंट बि तव्हां करायो ऐं हा असां तयारी कंदासीं हा भई इन छोकिरीअ जी जेको आहे असां हिन वटि आयो आहे पंहिंजो कंप्लेंट आई आहे ऐं किथा थो वञे पहिरियों पहिरियों त कंप्लेंट पंहिंजो हुते वञी करे पंहिंजा पुलिस में पुलिस में वञी करे लिखाइ अचो हीअ लिखाइ अचो या ऑनलाइन बि थींदो अथव तव्हां ऑनलाइन बि कराइ सघो था तव्हां ऑनलाइन कयो चाहे हीअ कयो इहो कंप्लेंट कयो त तव्हांखे कंपनीअ तव्हांखे जीअं कॉरपोरेट पोइ पाण ई पुलिस जो कमु आहे इयो पाण ई ॻोल्हींदी असां हाणे ॾिसो असां त पंहिंजे पासे या कोशिशि ई कंदासीं नी छोकी हीअ कोई बसि इहा ॻाल्हि आहे ठीक आहे ॿियो कुझु हा हा ठीकु आहे कल्ह न सुभाणे सुभाणे सुभाणे कंदव नी हा सुभाणे ठीकु आहे

हा हा मां बि मां बि हिते सुनिल खे हिदायतु ॾेया थो त सुनिल खे भई छो भई हिन छोकिरीअ खे कीअं पर्स तव्हां ॾिसो ॻोल्हियो नथा पिया मां उनसां पाणेई हुते पकिड़िया थो सभिनी खे ठीकु आहे जय झूलेलाल